سیمسنگ کے اسٹور سے میں نے ایک واشنگ مشین خریدی تھی جو فلی آٹومیٹک تھی اور وہ کافی اچھی مشین ہے کہ کپڑوں کو پہلے مشین سے پہلے جو مشینیں تھیں ان میں ہمیں کپڑے دھو کر نکال کے برش لگانا پڑتا تھا لیکن یہ سیمسنگ کی مشین جو فلی آٹومیٹک ہے کپڑے دھونے اور سکھانے دونوں کام ایک ساتھ کر دیتی ہے اور بالکل بھی برش لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کسی میں تو میرا یہ ہے کہ یہ کافی اچھی مشین بنائی ہے سیمسنگ والوں نے